جی ہاں بچوں کو زبان سکھانا ضروری ہے اور اس کی کئی اسباب ہیں اظہار و ابلاغ کا ذریعہ زبان سیکھنے سے بچے اپنے خیالات جذبات اور ضروریات کو بہتر انداز میں بیان کر سکتے ہیں تعلیم کی بنیاد زبان ہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے تعلیم حاصل کی جاتی ہے ایک مضبوط لسانی بنیاد بچے کو بر مضمون میں بہتر کارگرردگی دکھانے میں مدد دیتی ہے ثقافت سے جڑاؤ زبان صرف الفاظ نہیں بلکہ ثقافت روایت اور شناخت کا آئینہ ہوتی ہے بچوں کو اپنی مادری یا قومی زبان سیکھنا انہیں اپنی جڑوں سے جوڑتا ہے بہتر ذہنی ترقی تحقیق سے ثابت ہے کہ دو یا زیادہ زبانیں بولنے والے بچوں کے دماغ صلاحیتیں بہتر ہوتی ہیں مثلاً یاداشت توجہ اور مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت